आसामावथ' एसामिस बर' सावथालि बाङालि बेफोरनो बांसिन सोलियो आरो जोंनि बि टि आर आवथ' गासैबो जेरावबो बर'आनो सोलियो बर'खौनो बांसिन बाहायो जोंनि बि टि आर आव थानाय गासिबो बाङालि सावथालि बांगाल बागानिया गासिबो जाथियानो जोंनि बर'खौथ' बुजिजोबखायो आरो बांसिन बर'आनो सोलियो आरो आसामाव होनोब्ला गुवाहाटियाव बांसिन गुवाहाटि एरियायाव बांसिन एसामिसआनो सोलिबाय जिखुनु जोंनि आसामाव एसामिसआ सोलियो आरो जोंनि बि टि आर आव बर'आ बांसिन सोलियो आरो जोंनि बर' रावखौ रावबो बुजियैबो गैया दस्रा हारियाबो बर'खौनो रायलायनो हायो बर'जोंनो जोङो जेरावबो सोरखिजोबनो हायो जेरावखि थाङा मानो जोंनि बि टि आर एरियायाव दरं उदालगुरि बाकसा धुबुरि गसाइगाव ओरै गासिबो जोंनि बि टि आर एरियायाव जोङो बर'जोंनो सोरखिलांजोबनो हायो बर'आनो बांसिन सोलियो गुबुन हारियाबो जोंनि बर'खौ बुजियो आरो बर'खौनो रायलायो बिसोरबो बेखायनो जोंनि बि टि आर आव दा बांसिन बर'आनो सोलियो आरो जोंनि बि टि आर आव थाग्रा बर'फ्राबो एसामिसखौबो रायलायो एसामिसखौ बुजिजोबखायो गासिबो एसामिस आरो बर' बेनो बांसिन सोलियो